काल न्हय हांवें अमेजोनांतल्यान एक कुरता ओर्डर मारिल्लो पयलीं गजाल म्हणल्यार तो कुरता येवपाक खूब टायम खूब म्हणल्यार खूब टायम लागलो पंदरां दिसां सुमार तो कुरता पावलो दुसरी गजाल म्हणल्यार त्या कुर्ताची कोलिटी म्हाका आवडोंक ना ते कुरता कुरता जो आसलो तो खूब पातळ आशिल्लो ताजो कलर लेगीत बरो नाशिल्लो सायटीचेर तें त्या सायटिचेर जो रंग दाखयिल्लो तसो मात्तूय नाशिल्लो तो आनी तो म्हाका खूब म्हारक म्हारग लेगीत पडलो तो